जोंहा न'खराव मोसौ बोरमा अमा दाउ फिसियो बिदिनो मोसौवा फिसा मोनोब्ला गायखेरखौ सेरना जों फानो अमा बिमाया फिसा जायोब्ला अमा फिसाखौ फानना जों रां मोनो बारिआवहाय बिदिनो मैगं थाइगं गायनाय सबायबिमा भिनदि जोगोनार लाउ खुमब्रा बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं गायो मेसें बोथोराव गायनाय मैगं थाइगंफोरजों लाइ लाफा मुला मथ'र बायदि रोखोमनि मैगं थायगं गायनानै जों रां खामायनानै न'खर सालायो गथ' गथायनो गाननाय जोमनाय लेखा फोरोंनो थाखाय जोङो बायदि रोखोमनि खामानि मावना न'खर सालायनाय जायो